غیررسمی جگہیں اور اوقات جہاں آپ کو پرھنے کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ ان لمحات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں شامل ہیں پبلک ٹرانسپورٹس جیسے میٹرو بس یا ٹرین میں سفر کرتے وقت فائدہ اٹھانے کا طریقہ کتاب ای بک ریڈر یا آڈیو بک کے ساتھ رکھیں ڈاکٹر کے کلینک انتظار کرنے کے دوران فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کتاب یا میگزین رکھیں پارکس اور کیفے جب آپ آرام کرنے کا وقت نکالتے ہیں فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیفے یا پارک میں پرسکون جگہ منتخب کریں اور کتاب پڑھیں کام کے وقفے جیسے لنچ بریک کے دوران فائدہ اٹھانے کا طریقہ اپنے لنچ بریک میں تھوڑی دیر کتاب پڑھنے کا وقت نکالیں سفر کے دوران جیسے فلائٹ یا لمبے ڈرائیو کے دوران فائدہ اٹھانے کا طریقہ آڈیو بک یا پوڈ کاسٹ سنیں ان لمحات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ہمیشہ کتاب یا آڈیو بک اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کسی بھی موقعے پر پڑھنے کے پڑھنے کے قابل ہو سکیں